बार्देज तालुक्यांत सदीं सतोवपी आव्हानां म्हटल्यार उदक वीज रस्ते कांय वाठारांनी पयऱ्यान उदक येता कांय वाठारांनी दोन चार दिसांनीं उदक येता आनीक केन्ना केन्ना थरलेल्या दिसांचेरूय उदक येना आनी बार्देज तालुक्यांत दर्यादेगेर रिसोर्ट आनी हॉटेलां जाल्यांत आनी ताचे कारणान सगळें उदक आनी वीज पुरवण तांकांच वता आनी सामान्य मनशाक वीज आनी उदक हाचो प्रोबल्म जाता प्रत्येक रिसोर्टाक स्विमींग पूल आसतातूच आनी ताका लागून उदकाची खूब नासाडी जाता हांगाच रातच्यो पार्ट्यो जातात आनी त्या पार्ट्यांच्या खातीर सगळ्यो विजेच्यो लायनी तांकांच दिल्ल्यो आसतात मागीर सामान्य मनशाक वीज मेळना बार्देजांतले रस्ते पळयतलीं तुमी जाल्यार सगळे रस्ते खड्डेमय जालेले आसात आनी लोकांनी रस्त्यांक तेंकून घरां बांदल्यांत शॉपां बांदल्यांत ताका लागून रस्ते ल्हान जाल्यात आनी ल्हान रस्त्यांचेर ट्रॅफीक जॅम जाता ह्या तीनय आव्हानांचेर आयज मेरेन खंयच्याच फुडाऱ्यान लक्ष दिवं ना जेन्ना वेचणुको लागीं पावता तेन्ना सगळे मतां खातीर आश्वासनां दितात आनी दोन म्हयन्यांनीं त्या दोन म्हयन्यांनी जेन्ना वेचणूक लागीं पावता त्या दोन म्हयन्यांनी लायट उदक सगळें वेवस्थीत आसता रस्त्याचेर सुद्दा डामर घालून गुळगुळीत करतात तात्पुरते करतात ते गुळगुळीत पूण एकदा खुर्ची मेळ्ळी काय ती परिस्थिती जैसी थी जाता मागीर परत उदकाचो प्रोबलेम लायटीचो प्रोबलेम एकूच सांगपाचें जाल्यार बरे रस्ते वेळचे वेळार उदक आनी लायट आमकां बरी वीज जाय ह्यो तीन गजाली बार्देजकारांक जर मेळ्ळ्यो जाल्यार आनीक कसल्योच कागाळ्यो बार्देजांतल्यान जांवच्यो ना